سینٹرل دہلی میں ہر قسم کی طبعی سہولیات خدمات دستیاب ہیں جس میں مقامی کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں اور یہاں پہ بہت اہم ہاسپٹل باڑہ ہندو راؤ اربن بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں